آیوشمان بھارت یوجنا جی ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہے جیسے کہ یہ اسپیشلی یہ ہمیں دیش کے پردھان منتری کے دوارا ملا ہے اور یہ اسپیشلی غریبوں کے لیے ہے جیسے کہ وہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکے جیسے کہ بہت سے معذور لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے ہیں اسی لیے سرکار نے یہ کارڈ جاری کیا ہے تو اس کے وجہ سے غریبوں کی بہت ساری ہیلپ ہو جاتی ہے اور یہ ہے بہت اچھی چیز اور اس مطلب کہ نگیٹیو یہ بھی ہو گیا کہ جیسے کہ بہت سارے غریب لوگ جاتے ہیں ہاشپٹل میں تو وہاں ہوتا ہے نا کہ بولتے ہیں کہ نہیں اس میں آپ کو یہ بھی پیسہ دینا ہوگا یا پھر یہ کارڈ نہیں چلا چلے گا دوس یہ کارڈ نہیں چلے گا آپ کو اور کچھ ایڈ کرنا پڑے گا منی تو یہ سب غلط باتیں ہیں یہ سب نہیں کرنی چاہیے ہاں ہمیں پوزیٹیو تھنکنگ لے کر چلنی چاہیے اور اس سے غریبوں غریبوں کو بہت اچھا بہت اچھا سویدھا ملا ہے اور یہ بہت اچھی اسکیم ہے آیوشمان بھارت اور اس کارڈ سے غریب بہت مطلب کہ بہت ہیلپ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی